हान्थामेलानि सुबिदा आरो दावबायनायनि खाबुवा आंनि जिउआव गोबाङैनो गोहोम खोख्लैनो हादों बे सुबिदा मोन्नायनि गेजेरजों गोबां दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायदिंनानै गोबां गियान बुथुमनानै आर्जिनानै लानो हायो गियाननि गोबां बुथुमनो हानायनि गुदि बिजों राहायानो जाबाय मोनसेया जादों हान्था मेलानि सुबिदा आरो दावबायदिंनायनि खाबु बे सुबिदा आरो खाबुफोरजों जोङो गुबुन गुबुन मुलुगनि जायगाफोरखौ नायदिंनानै रंजानायबो लानो हायो लोगोसे गियानबो बुथुमनो हायो लेखा फराजों सोलोंनानै गियान मोननायनिख्रुय हान्थामेला खालामनानै दावबायदिंनानै जायगायावनो मेगननि नुथायजों नायनानै सोलोंनानै लानाया गोजोरथियै जोंनि मेलेमाव गोसोआव थाबाय थासिनो आरो गाहामसिनै सोलोंनो हायो जोंनि गिबि सिगांनि हान्थामेलानि गैयै मुवाफोरा जादों अख्रां लामा एबा जायखौ उरां जाहाज होनो बेयो गैयामोन रेल गारिनि हान्थामेलाबो बै समाव गैयामोन बै समाव बिदिनो गोबां हान्थामेलानि आगु राहा जोबोरैनो खममोन दानि समाव रेल गारि मटर गारि उरां जाहाजफोरजों गोरलैयै दाबसेनिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनो हानाय जाबाय खम बैसोनि खम समनि गेजेरावनो बै समनि बे हान्था मेला गैयैयाव सुबुंफ्रा मोसौ गारि गराय गारि एबा दैनि लामाजोंसो गोबाव सम मासनि उनाव मास लानानै दाननि उनाव दान लानानै दावबायदिंनो गोनां जायोमोन गरायजों मैदेरजों हान्था मेला खालामनो गोनां जायोमोन लामा सामा गोबां मोजाङै बानायनाय जायाखैमोन जेरावहाय मटर गारि सालायनायाव हेंथा मोनदोंमोन उरां जाहाज एबा एयारफ्लेन जों दावबायनो हानाय गैयैआव गोबां सम दाबसे जायगायाव थांनायाव सम लायोमोन रेल गारि गैयियाव मानसिफ्रा गोबां हान्थामेलायाव दिगदार मोनोमोन दा बेफोरबायदिनि हान्थामेलाया मोजां जानायाव जोंहा गोबां गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव दावबायदिंनो हानाय जाबाय गिदिंनो हानाय जाबाय आरो रांखावरि थाखा फैसा समखौबो जों गोबाङै रैखाथि एबा हमथानानै लानानै दावबायदिंनो हानाय जाबाय